झूलेलाल स्थानीय स्कूलनि में प्रवेश लाइ ॿार खे सभु खां पहिरीं पंहिंजे मां पीअ सां गॾ वञी करे स्कूल में हेड मास्टर या हेडमास्टरनी जे बि हुजे हुन सां गाल्हि थी करण गाल्हि करिणी थी पए हिन खां पोइ हूं मास्तरनी जो है हूं प्रोसीजर हां जो प्रति प्रक्रिया ए अॻिया जी ॿुधाए थी की कहिड़ा कहिड़ा डॉक्यूमेंट हुते लगंदा जीअं टी सी हुई सी सी हुई ऐं जहिड़े क्लास अ आखिरीं में हुन ॿारहं पास कयई हुई हुन जी मार्क शीट हुई हिन जे अलावा आधार कार्ड जी फ़ोटो कॉपी हुई अहिड़ा जो डॉक्यूमेंट आहिनि हूं सभु संमिट कराइण खां पोइ ई स्कूल में हुन जो एडमीशन थींदो आहे हिन जे अलावा अगरि स्कूल निजी स्कूल आहे त त हुन में फ़ीस बि लगंदी आहे ऐं डोनेशन बि वठंदा आहिनि ऐं यदि स्कूल जे प्राइवेट आहिनि सॉरी सरकारी आहिनि त सरकारीअ में सरकारी स्कूल आहे त हुन में फ़ीस कोन्ह लगंदी आहे हुन में जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जहिड़ी हूंदी आहे जो हज़ार या पंज सौ हूंदी आहे हू ई लगंदी आहे हिन खां पोइ कहिड़ी फ़ीस कोन्ह साल भर खां साल भर तक कहिड़ी बि फ़ीस कोन्ह लगंदी आहे केवल रजिस्ट्रेशन फ़ीस हूंदी आहे पंज सौ हज़ार जी हूं ई लगंदी आहे हिन खां अलावा जो प्राइवेट स्कूल थींदा आहिनि उन में मंथली फ़ीस जे जीअं हज़ार ॿ हज़ार जो बि हुजे हूं लगंदी आहे इन जे अलावा जो डोनेशन फ़ीस हूंदी आहे हूं बि लगंदी आहे अगरि स्कूल वॾे स्तर ते आहे त अदरवाइज़ एॾी कोई बि फ़ीस कोन्ह लगंदी आहे